हा मां स्पोटिफाए गानो ॿुधण जो इलाही शौंक़ीनि आहियां छोकी पहिरियों ज़माने में सीडी ईंदी हुई टेप रिकॉडर ईंदा हुया गाननि जा कैसट ईंदा हुया त असां नंढा हुयासि त मुंहिंजो पापा ममी भाव भेण सभु वेही करे अहिड़ा गाना ॿुधंदा हुआसीं जंहिंसां ॿुधी करे दिल ते इलाही सुकून मिलंदो हुयो मूंखे अॼु ताईं यादि आहे क्रांति जो हिक गानो जेको मां कॾहिं न भुली सघंदो आहियां जंहिंजी लव्ज़ अहिड़ा आहिनि जंहिंखे मां जीअं सोचंदो आहियां ई हुओ मुंहिंजे साम्हूं ई हले थो और अॼु जे गाने में अहिड़ा लव्ज़ मां न ॿुधा आहिनि मां चई न सघंदो आहियां हुन गाननि जे बारे में जेको हिक क्रांति जो गानो आहे जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार करले घड़ी दो घड़ी हिन लाइननि में कुझु अहमियतु हूंदी आहे कुझु लव्ज़ जेके ॿुधण लाइक़ु हूंदा आहिनि जंहिंजो कुझु माइने निकिरींदो आहे लेकिन अॼु जा गाना अॼु जा गाना ओड़ा नई चई सघंदमि लेकिन मां अॼु जे गाननि खे बि पसंदि कंदो आहियां मां अॼु जा गाना बि ॿुधंदो आहियां हाणे अॼु जा गाना नए ज़माने जे हिसाब सां हलनि था जेको अॼु ॿुधां कल्ह भुलजी वञा लेकिन मां इन्हीनि खे बि बुरो न चई सघंदुमि छोकी समय बदिलजी वियो आहे समय उहो न रही वियो आ जंहिंजी मां कुझु चई सघां अॼु जे ग़म जा ज़माने जे गाने में तड़प भड़प लचकाओ नैन मटको इहो सभु इलाही आहे लेकिन पुराणे गाने ज़माने में जेकी सादगी हूंदी हुई उहा हाणे जे ज़माने जे गाने में कोन्हे लेकिन मां जेके डाउनलोड गाना हूंदा आहिनि मां उहे ब करे उन्नीस सौ सैंतालीस उन्नीस सौ इकतरि उन्नीस सौ निनयानवे अॼु जे ज़माने में उहो सभु बि गाना ऑनलाइन सभु ॿुधी सघां थो लेकिन जेकी सीडी हूंदी हुइयूं मां उहे खणी न घुमंदो अम हाणे मां छोकी हिक मोबाइल मां कोई बि गानो पंजाबी हुजे हिंदी हुजे वेब सीरीज़ हुजे रॉक स्टार हुजे कोई बि गाना कंहिं बि तड़क भड़क गाने की मां ॿुधी सघंदो हुयुमि लेकिन मूंखे हाणे मां इहेई चहिंदुमि की मूंखे पुराणे ज़माने जा गाणा लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी किशोर आशा भोसले इन्हीनि सभिनि जा गाना ईअ माण्हू न रही विया लेकिन इन्हीनि जा गाना सदा बाहार आहिनि ईअ गाना अॼु बि यादि करणु लाइक़ु आहिनि और अॼु जे ॾह साल बैदि बि अगरि इहे गाना मुंहिंजे ॿारनि खे ॿुधाईंदो त हीअ सुठा लॻंदा भले अॼु न सुठा लॻीनि लेकिन हुओ मुंहिंजे ज़माने में ईंदा घर मतिलबु पंटीह चालीह साल जा थींदा त उन्हीनि खे इहे ई गाना सुठा लॻंदा छो छोकी इन्हीनि में जेकी लय आहे जेकी सुर आहे जेकी ताल आहे हुओ अॼु जे ज़माने में कोन्हे बसि मां इहेई चवण चाहिंदुमि अॼु जा ज़माना बि सुठा पुराणा जमाना बि सुठा लेकिन पुराणो ज़माना बढ़िया इलाही बढ़िया गाना हूंदा आहिनि